हेल्ल' नोंथाङा आसामनि ना ए आं नै बेंगलनिफ्राय बुंदों आङो दा आङोहाय मोनसे माने बेबायदिनो आं गयनि आबाद खालामनो सान्दों नालाय दा नोंथांनावहाय आं बिदिनो गयनि फुलि दं होननानै मिन्थिनो मोन्दों नोंथाङा गयनि फुलि बानायो होनलाय दा ओरैनो मिनिमाम आं पास बिगासो माने गय बागान खालामनो सानदों दा आं कुनु माने गयनि आबादखौ मावफेराखै नालाय दा बिगासेफोरावहाय बिगासे हायावहाय बेसेबांसिम फुलि नांगोन आं बेखौ दा मिथिया नोंथाङा हिसाब होनो हागोन नामा ए मोजां नोंथांनाव दा फुलिखौ मोननो हागोन नामा अ थोजासे दंखायो ना ओमफ्राय दामफ्रा माबायदि आसामावहाय अ ए बिगाबा गायनो सान्दोंमोन ओमफ्राय दा माने गोबां लायो ना एसे खम बेसाव खोख्लैनो हागोन ना हाया एखे ने ओमफ्राय आंहाबो माने गोजान लामा थांनानैहाय लायनांगौनि खोथा गारि भारानि खोथा दङ नालाय एसे माने खमायलायोब्ला मोजां आरो औ फुलिफोरा मोजाङानो ना औ दे खासिया ना देसिया जागोन दे देसियाबाबो अरजाया जिकुनु आङो नैबे सप्तायावनो थांनो नागिरदोंमोन थांनाय समाव आं नोंथांजों कन्टेक्ट लाना थांगोन दे आं माने आसामाव थांबाबो ओरैनो लामाजोंल' ओरैनो थांलाय फैलाय माने गामिबो हाबफेराखै नालाय नोंथाङा नोंनि गामिनि माखासे एड्रेसफोरखौ आंनो हरनो हागोन बे एड्रेस लायै लायै आं माने हाबहैगोन आरो बिदि खालामनानैहाय नोंथांनि गामिया आसामनि मा गामियाव गोग्लैयो ए बे बेंथल सेरफांगुरि होननायानो नामा थांबाय थांनायालाय गोबाव सम जाबाय होनब्लाबो बिदि गामिफ्राव हाबनाय जायाखै आरो बिदिनो लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय आंबो दे होनब्ला दोननोसैदे नोंथां औ हामबायसै